खुद के बारे में बताते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम गोविंद गौतम है मेरी आयु वर्ष इक्कीस साल है मैं एक बी ए एम एस का छात्र हूँ बी ए एम एस मतलब की बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिनको अपन आयुर्वेदिक वैद्य इस नाम से भी अपन जानते हैं मेरे बारे में और एवं विवरण करते हुए मैं बता सकता हूँ कि मेरी जो भी मेरी हॉबीज़ हैं वो है लिखना खेलना पढ़ना है न मेरे को ज़्यादातर मेरे को पढ़ना पसंद है मैं अलग अलग कॉमिक्स के बारे में मैं पढ़ता हूँ और मेरे को फिल्में देखना बहुत पसंद है मैं अलग अलग तरीके से बॉलीवुड फिल्म हॉलीवुड फिल्म मेरे को अच्छी तरह मैं बहुत मेरे को नॉलेज भी है उनके अलग अलग विभिन्न जो उनके अभिनेता हैं उनके बारे में मैं बहुत प्रशंसाएं भी करता हूँ मेरे दोस्तों के मेरे दोस्तों को और मेरे को बहुत पसंद है इसी तरह यही मेरे बारे में मैं बता सकता हूँ